हाँ हम जे सेकेण्ड प्रोडक्ट खरीदने रही दोसर प्रोडक्ट ओ बड़ा खराब प्रोडक्ट रहै कथी कही बहुत ही ज्यादा खराब रहै आओर बादमे हम जाकऽ दोकानवलाके शिकायतो केलिए